हा होटल रॉयल डाइन हा असांखे हिकिड़ो ऑडर सर्व करिणो हो हा नोट कजो बई ऑडर उन में हिकिड़ी ॻाल्हि बि कजो तव्हां मतिलबु खंडु जेका आहे न मतिलबु सम्झो जेको डेजर्ट जेको असांजो जेको आहे मिठो जेको असां ऑडर ॾींदासीं न उन में खंडु मतिलबु नाले लाइ खंडु विझो वधीक एक्सेस खंडु न विझो हिकदमि नाले वटां मतिलबु वधीक न खपे खंडु वंडु ऐं जेको असां मतिलबु सम्झो भाॼियूं तव्हां ऑडर ॾींदासीं न त हुन भाॼी में बि सम्झो लुणु ऐं मसाल्हा मसाल्हा असांखे वधीक न खपनि छो की असांजे घर में मसाल्हा वधीक न हलंदा आहिनि घरु वांगुरु टेस्ट हुजे रोटी जो उन हिसाब सां तां मतिलब सम्झो उन खे प्रिपेयर कजो ऐं जेतिरो क़दर थी सघे लुणु थोरो संभाले विझो लुणु बि वधीक न विझे एक्सेस न हुजे लुणु ऐं मतिलबु सम्झो चवण जो मतिलबु हे आहे की मतिलबु घर वांगुरु रोटी खपे मतिलब सम्झो तां असांजो ऑडर नोट करे वठो ऐं हुन हिसाब सां असांखे रोटी ॾिजो ठीकु आहे न भाई ऐं असांजी घर जी एड्रैस अथव मतिलबु सम्झो हा बिल्डिंग नंबर सैवन फ्लैट नंबर फोर अभिनव सोसाइटी अडाजन सूरत